हांवें तुमचे कडसून एक रायडर घेतलो आतां आमी टुरिस्ट थळार पावलां हांव ताका कॅश दिवंक शकतां काय तें सांगात ताचे कडेन मोड आसा जाल्यार हांव ताका विचारतां